खाना बनबै छिए दालि बनबै छिए तऽ दालिमे निम्मक थोड़ा कम दै छिए दालिमे निम्मक देबै तऽ निकालनाइ नहि हेतै दालिमे से निम्मक थोड़ा कम खाइ छिए दालिमे सब्जीमे नमक कम दै छिए नहि तेल कम दै छिए दालिमे सब्जीमे दालि दालिमे तेल कम दै छिए फेर चावल बनबै छिए दुइ कटोराके चावल बनबै छिए ओहि हिसाबसँ फेर मसल्ला थोड़ा कम खाइ छिए मसल्ला कम खाइ छिए जाहिसँ खाना जाहिसँ हजम हो जाइ ओहिसँ तेल दै छिए नमक दै छिए मसल्ला दै छिए आलू कोबीके सब्जीमे थोड़ा मीठा देल जाइ हइ सब्जी दालि तेल नमक लक्कड़पर खाना बनबै छिए चूल्हापर लक्कड़पर खाना बनबै छिए फेर गैस उस नहि हइ तऽ गैसपर नहि बनबै छिए खाना लक्कड़पर खाना बनबै छिए